हेल' ऐ लोगो मा खालामदों ए नों डिग्री जोब्बा बबेयाव एडमिसन लाहैगोन औ ओ ए ए आं बोरैबाबा एम ए खालामनो नामा नारसिंसो थांनोसै नामा औ ए आंबो नायनोसै मा जायो डिग्री जोबग्रोथोंसै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिआवबो माबायावबो लाहैजायो ना केजिसिआवबोथ' दङ इक'नमिक्सआ दङ बेबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखा ना औ खालमासिनो जोबखासिगोन औ बेबो मोनसे दाखालि एक्जामफोरखौ हादों ए औ ओरैनो दं नोंजों रायलायदों एसे मा मा प्लेनिं खालामदों एम ए खालामो बेखौ सोंदों आरो नोंनाव सोंहरदों औ बावखालाना जोङो जोबखासिगोन नायनोसै मा जायो माबा डिग्री जोबखांनायनि उनाव मिथिसिगाोन थांनाय जायो ना एम ए खालामनाय जायो औ दे